बोले हैं कि आप इंश्योरेंस करते हैं क्या जी बोलिए तो इंश्योरेंस हमको करवाना था क्योंकि उनके बारे में कुछ जानकारी हमको मिली है कहीं से जैसे कि आप इंश्योरेंस करवाते हैं आप उनके कुछ फीचर्स बताइए जिससे कि हम समझ पाएँ कि कुछ एक इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कैसे क्या करना पड़ेगा जैसे कि हमको अनुवश्योरेंस हो जाए जैसे कि हमको काम आए उसके हमारे जीवन में क्या मतलब कि मतलब कि वह फ़ायदा बताइए तो कुछ

जी ओके

यस सर

जी सर

सर यह बात तो यस सर जी जी यह बारे में हम बहुत आपने जैसे बताया यह फीचर्स हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ख़ुदा ना करे कभी हमको कुछ हो जाता है तो हमारे घर परिवार है उनको तो कम से कम हम तो मतलब कि कुछ हो ही गया प्लस में क्या हाँ ना जैसे हम चले गए तो वह घर के एम्पॉवर हुए हैं वह तो कम से कम जो है आपकी कंपनी जो पोलव पैसे देंगे उससे तो कुछ हो जाएगा ना यह तो हमारे लिए एंसुन जी जी जी जी जी तो उसके लिए हमको करना क्या पड़े